हमारे शहर में बाल श्रम के मुद्दे तो कई सारे हैं जहाँ पर काफ़ी दिक्कतें तो हो रई हैं बच्चों को अभी से ही मतलब छोटी उम्र से ही बाल मज़दूरी करवाई जा रही है बाल श्रम करवाया जा रहा है जिसके मुद्दे अक्सर उठते रहते हैं कई एन जी ओ कई सामाजिक संगठन बाल मज़ बाल मज़दूरों के ऊपर मतलब बाल श्रम वाले बच्चों के ऊपर कई कारवाई भी कर रहे हैं जिन से उनको बाल मज़दूरी ना करना पड़े वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ कर कभी कभी इस मज़दूरी में लग जाते हैं तो उनके लिए कई सारे ऐसे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं जिन में हम उनके लिए पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं उनके लिए उनको इस्कॉलरसिप दी जा रही है कि वो अपनी पढ़ाई कर सकें उनको थोड़ा आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी की जा रही है उनके माँ बाप को समझाई दी जा रही है कि इनको पढ़ने से ना रोका जाए और बाल मज़दूरी ना करवाया जाए और उनको किसी भी ऐसे काम में ना लगाए जहाँ पर उनको दिक्कतें हों और वो अपनी पढ़ाई से मूँह मोड़ सकें